अगर केओ बाहर से आबै छथिन तऽ ओकरा हम सब अपन भाषा मे ढालय के कोशिश करै छियै अगर ओ नहि बुझै छै तऽ हमसब इशारा करै छियै या कोनो काम करै छियै जाहिसॅं ओ हमर भाषा बुझि जाइ आओर हमर भाषा के नीक सॅं बाजय ताकि हमरो सबके बहुत अच्छा लागय जे ओ मैथिली हमरा सब जेना बाजि रहल अछि